اگر آپ اخبار میں فائننس کالم چھوٹی یا کاٹج انڈسٹریز یا زراعت کا احاطہ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ہر ایک کا اپنا اہم کردار ہے فائننس کالم مالیاتی مارکیٹوں اقتصادی رجحانات اور سرمایہ کاری کے مواقع پر روشنی ڈالتا ہے یہ سرمایہ کاروں کو معلومات فراہم کرتا ہے تاکہ وہ مالی فیصلے بہتر طریقے سے کر سکیں اس میں اسٹاک مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سود کی شرحیں اور اقتصادی پالیسیوں کا تجزیہ شامل ہو سکتا ہے چھوٹی یا کاٹج انڈسٹریز مقامی سطح پر معیشت کو فروغ دینے میں مددگار ہے یہ صنعتیں کم سرمایہ کاری کی ضرورت کے ساتھ شروع کی جا سکتی ہیں اور مقامی وسائل کا بہتر استعمال کرتی ہیں اس کالم میں آپ چھوٹے کاروباروں کی ترقی چیلنجز اور کامیابیوں پر بات کر سکتے ہیں زراعت ملک کی بنیادی معیشت ہے زراعت کے کالم میں فصلوں کی پیداوار زرعی پالیسیوں اور کسانوں کی حالتِ زار پر توجہ دی جاتی ہے یہ زراعتی طریقوں کی بہتری اور کسانوں کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کی تجاویز فراہم کرتا ہے آپ اپنے قارئین کی ضرورت اور دلچسپیوں کے مطابق کسی بھی موضوع کا انتخاب کر سکتے ہیں